हेलो जी मैम आपकी बात सोनभद्र के सबसे मशहूर मोबाइल सोप रुक्मणी मोबाइल सोप से हो रही है बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ जी मैम आपको मिल जाएगा लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए और कैसा मोबाइल फ़ोन चाहिए विवो कम्पनी की मोबाइल चाहिए थी मैम आपको कितने रेंज तक का मोबाइल चाहिए अच्छा तो ठीक है इतने रेंज में मैम हमारे पास फ़ोन है विवो वी ट्वेंटी सेवन फाइव जी फ़ोन यह फ़ोन बहुत ही अच्छा है आप इसे ले सकती हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी इसका बैट्री बैकअप बहुत अच्छा है इसकी स्क्रीनिंग भी बहुत अच्छी है और यह मॉडल भी बहुत सुंदर है अगर आप इसे लेती हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जी मैम इसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी है इसमें हाई क्वालिटी का रोम और रैम लगा हुआ है आप हमें यह बताइए कि आप इस फ़ोन को कैसे परचेज करना चाहती हैं क्या आप टोटल पेमेंट इकट्ठे करेंगी या डाउन पेमेंट करके ईएमआई पर लेना चाहती हैं मैम अगर आप ई एम आई से लेंगी तो हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ई एम आई पे फ़ोन लेने पर पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा आपके लिए क्योंकि यह सेट थर्टी फाइव थाउजेंड तक का है तो लगभग यह आपको थर्टी एट थाउजेंड तक का पड़ेगा नहीं महंगा नहीं पड़ेगा लेकिन आप जानती हैं कि आप लेट में पैसा देंगी तो उसके लिए कम्पनी एक आख हज़ार रुपये ज़्यादा लेती है

जी हाँ थोड़े बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप ई एम आई पर ही लीजिये वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा जी हाँ आप ई एम आई पर ही ले सकती हैं तो मैम कल आप हमारे शॉप में आकर फ़ोन देख लीजिये कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आ रहा है क्योंकि वो हमारे पास तीन कलर में उपलब्ध है सिल्वर कलर गोल्डन कलर और ब्लैक कलर तो आप अपने चॉइस से ले लिजिएगा कि आपको कौन से कलर वाला फ़ोन चाहिए हाँ तो हम हमारे पास हाँ इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है चौसठ मेगा पिक्सल का कैमरा है जिससे आपको बहुत अच्छी तस्वीरें खीचने को मिलेंगी इसके अलावा मैम आप जो ई एम आई से फोन लेने वाली हैं उसके लिए आप अपने थोड़े से पर्सनल डिटेल्स जैसे की पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो और भी आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हो उसे अपने साथ ले आइयेगा

मैम मेरी शॉप सुबह नौ बजे से शाम के आठ बजे तक खुली रहती है आप इसके बीच में कभी भी आ सकती हैं ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम